हैल्लो संजना जी बोला दे ओ संजना जी तुसें ई इ'यां कॉल सोशल इश्शू ताहीं कीती दी ऐ ते एह् तुं'दे कोई एरिया च कोई सोशल सोशली कोई प्रॉब्लम जे कोई एजूकेशन दी प्रॉब्लम होई कोई होर रिलेटेड प्रॉब्लम ऐ तुसें ई अं अच्छा ठीक अच्छा चलो थैंक यू थैंक यू ओके